अॼुकल्ह जी जनरेशन खे विश्वास ई न आहे भॻवान में पहिरियूं वारी जनरेशन पहिरियूं वारी पीढ़ी खे हेॾियो विश्वास हुओ अलाए छा छा कंदा हुआ इहो ॾींहुं न खाइणो आहे इहो ॾींहुं उपवास रखिणो आहे रोज़ रोज़ मंदर वेंदा हुआ पर अॼुकल्ह जी अॼुकल्ह जी पीढ़ी खे कुझु आहे ई न उहो कुझु कंदा ई न आहिनि इहो कुझु बि न कंदा आहिनि हा जाम हुननि खे न हूंदो आहे विश्वास पर हुजणु खपे विश्वास